جی ہاں دہلی ایک ایسا شہر ہے جہاں مختلف گروہ اور ثقافتیں ایک ساتھ رہتی ہیں اور یہاں فن موسیقی لوک رقص اور آرٹ جیسے ذرائع کے مختلف کمیونٹیز کے درمیان امن ہم آہنگی اور ثقافتی تبادلہ فروغ پاتا ہے میلے نمائش اور ورکشاپ جیسے پروگرام فن و دستکاری کو فروغ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی روایات کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں یہ سرگرمیاں نہ صرف دلوں کو جوڑتی ہیں بلکہ ایک مثبت سماجی ہم آہنگی کا ماحول بھی بناتی ہیں